भारतारि समाजाव धोरोमनि बिफावा मा होननानै बुङोब्ला भारत हादराव गोबां रोखोमनि सुबुंफोर थायो बेजों लोगोसे भारता मोनसे उदां हादर बायदियै गाव जेखौ गोसो बे गोसो बायदियै धोरोमखौबो लानो हानाय गोहो एबा मोन्थाय दं बेखायनो भारतारि दोहोरोमनि बिफावा दा गावजों गाव गुबुन गुबुन दोहोरोम लानायनि गेजेरजों एसेब्लाबो गावनिखौ गाव मोजां होननानै लानाय मोनसे गाज्रि बिफाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो मानोना गावनिखौल' मोजां मोनब्ला जाया गुबुननिखौबो मोजां मोननांगोन बेजों लोगोसे गावनि दोहोरोमखौ फोसाबनायजों लोगोसे गुबुननि दोहोरोमखौबो मोजां मोननो हानाय एबा मोजां खालामनो हानाय एबा गावनिखौल' मोजां साननायनिफ्राय गुबुननिखौबो मोजां साननो हानाय गोहो एबा साननो हानायनि फारसे फोसाबनायजों लोगोसे मोजां हाबाफारि मावलांनो नांगोन अब्लासो भारतारि दोहोरोमा मोजां रोखोमै थांनानै थागोन बेजों लोगोसे मोजां जयै खामानि मावलांब्लासो सुबुंफोरा मोजाङै गोरोबलायनानै थानो हानाय जानो हागोन बेखायनो गावनिखौल' मोजां सानालाबानो गुबुननिखौबो मोजां साननो सोलोंनांगोन अब्लासो मोनसे समाज एबा हादोरा जौगानायखौ नुनो मोननाय जागोन